हाँ कई चलो हाँ नमस्ते बच्चा आपका नहीं आ रहा है कई दिनों से इस्कूल क्यों नहीं आ रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए ना ये बच्चा अनुपस्थित नहीं नहीं हो तो

हाँ दवा चल रही है तो हाँ बोलिए बोलिए

तब भेजिए तो ठीक है लेकिन होमवर्क भी नहीं बनाता है लापरवाही कर रहा है पढ़ने में इस लिए उसको तत्प तत्परता दिखाइए जो पढ़ने में रूचि ले ले और समय पर विद्यालय आए नहीं उसका उसका उसका होमवर्क का जो कॉपी है उसको चेक कीजिए आप जो होमवर्क बना रहा है कहने से नहीं ना होगा करने से होगा ना काम नहीं कर रहा है ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है लापरवाही थोड़ा कर रहा है इसी लिए आपको सतर्क कर रहे हैं कि बच्चे को कम से कम इस्कूल के आवर के बाद घर पर ही रहता है तो उसको उसको देखा कीजिए जो होमवर्क करता है कि नहीं जो टास्क दिया गया है इस्कूल के द्वारा उसको बना पा रहा है कि नहीं यदि नहीं बन पा रहा है समझ में नहीं आया तो इस्कूल में आ कर विद्यालय में आ कर कंप्लेंट कीजिए बच्चा हमारा फॉलो नहीं किया फिर से इसको बतलाइए सर तो फिर से उसको रिपीट किया जाएगा उस विषय को हाँ जो ताकि वो फॉलो कर सके तो इसी इसी लिए हाँ तो तो इसी लिए उसको आप समझाइए जो विद्यालय के तरफ़ से शिकायत है तुम्हारा जो तुम जाते भी हो तो तो जो टास्क मिलता है उसको बना नहीं पा रहे हो क्यों ऐसा लापरवाही कर रहे हो हाँ अब बोलिए आप जो उसको क्या नहीं यार नहीं नहीं ले जाता है हाँ पढ़ने में लापरवाही कर रहा है ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो ठीक है उसको स्वास्थ्य पर ध्यान दे कर के उसको स्वास्थ्य को ठीक करवाइए और शाम को जब पढ़ने के लिए वो बैठता है तो ख़ुद ही थोड़ा समय दे कर के और अपने संरक्षण में उसको

हाँ तो खिज हाँ तो खेलने में भी रुचि रखना चाहिए लेकिन एगो समय से खेलना भी आ ज़रूरी है तो खेले भी लेकिन अपना काम भी करें जो विद्यालय में दिया गया है टास्क उसको भी पूरा करें हाँ ठीक है धन्यवाद ठीक है ठीक है तो इस पर ध्यान दे कर के